चलो जी साढ़ा नेक्सट क्वेच्शन जेह्ड़ा आया सोआल सानूं पुच्छेआ गेआ कि डोगरी बोलने आस्तै मतलब डोगरी कुछ लोक ऐसे न के डोगरी बोलने गी गै शर्म करदे न कुदै ऑफिस चली जाङन जां कुदै फंक्शन पार्टियें गी चली जाङन जां कुदै बी जां ईवन की बस्स च गै बैठे दे होन तां कोई साढ़े कन्नै हिंदी बोल्ला दा होग तां अस बी हिंदी च गै जवाब दिन्ने उसी ऐसा होना निं चाहिदा की डोगरी गी अग्गै बधाने आस्तै असें लोकें मिली जुलियै अपनी मात्तरभाशा ऐ साढ़ी इसी बोलने गी गै शर्म कीती अगर असें फिर साढ़े आस्तै एह्दा कोला शर्म दी गल्ल ई कोई निं ऐ डोगरी भाशा गी बधाने आस्तै असें पैह्लें घरै दा स्टार्ट करना पौना घरै दा स्टार्ट करने दा मतलब एह् ऐ की जां साढ़े इक्क बच्चा दौं बच्चा जां साढ़े गोआंढी न जां साढ़े अग्गै रिश्तेदार औंदे न ठीक ऐ अस उं'दे कन्नै बी हिंदी च गल्ल करने कीऽ करने पैह्लें ते अपने बतच्चें गी समझाओ ना की डोगरी साढ़ी मात्तरभाशा ते साढ़े लोकें आपें गै डोगरी च गल्ल निं करगे ते उ'नेंगी केह् पता लगना साढ़ी डोगरी भाशा केह् ऐ डोगरी भाशा गी अग्गें बधाने आस्तै असें पैह्लें घरा स्टार्ट करो ते अपने बच्चें गी समझाओ ठीक ऐ ओह्दे बाद डोगरी बच्चें गी अगर अज्ज अस हिंदी बोलगे बच्चें कन्नै उ'नें नेचूरली हिंदी गै बोलनी आं डोगरी उ'नें नेईं सिक्खनी ना उ'नेंगी आनी ना उ'नेंगी एह्दा कंसेप्ट पता लगना की डोगरी केह् ऐ केह् चीज़ नेईं डोगरी बोलो बच्चें कन्नै उ'नेंगी हर गल्ल डोगरी ते एल्ले स्कूल आनी ऐ बस आने आह्ली ऐ आने आह्ले टाईम पर स्कूल जाइयै बच्चे हिंदी बोलदे कोई गल्ल नेईं टीचर उ'नेंगी इंगलिश सखांदे ओह् कोई गल्ल निं ओह्दे कन्नै कोई निं ऐ लोकिन कम से कम तुस घर अपने बच्चें गी डोगरी ते सिखाओ उनेंगी डोगरी च गल्लां सनाओ जडोगरी च उनेंगी सोआल पुच्छो ते डोगरी दे उनेंगी गाने सनाओ डोगरी बिच गै उं'दे कन्नै गल्ल करगे ते नेचूरल गल्ल ऐ कि उ'नेंगी डोगरी अग्गें बधनी गै बधनी अगर साढ़ी फैमिली डोगरी बोलग साढ़े बच्चे डोगरी बोलङन ते उ'नें अग्गें डोगरी गै बोलनी ठीक ऐ ना अग्गै उ'नें जेल्लै दौं कन्नै बोल्ली ओह् चार कन्नै जानी ते चार परा अट्ठ कन्नै जानी अट्ठ कन्नै दस्स कन्नै जानी एह्दे कन्नै केह् होना कि साढ़ा प्रचार जेह्ड़ा अपना डोगरी होई जाना बाकी कोई डोगरी भाशा कोई इन्नी बुरी निं ऐ कि जि'यां अस लोग सोचङन कि डोगरी बोलगे ते उ'नें आआखना कि एह् कोई ग्रांऽ दा आई गेआ जां दूर दराज दा गै लोक आई गेदे न ऐसा कुछ निं ऐ एह् इक्क भाशा ऐ जि'यां हिंदी बोल्ली जंदी ऐ इंगलिश बोली जंदी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी स्टेट ऐ अपनी जम्मू कशमीर ऐ इत्थें डोगरी गी गै अग्गै होना चाहिदा डोगरी बोलगे गै ते डोगरी भाशा अग्गै जाह्ग ना अजकल छुड़ी गै छुड़े दा कि डोगरी बोलनी निं ऐ डोगरी साढ़ी मात्तरभाशा ऐ इसी अग्गै प्रमोट करो सारे लोग आपें बिचें डोगरी बोल्लो जेल्लै थुआढ़े कन्नै कोई अपना लोकल बंदा बी कोई हिंदी बिच्च गल्ल करदा ना उसी बी रोको ते उसी बीआक्खो कि केह् गल्ल भाई अस डोगरें आं ते तुगी डोगरी निं आंदी ऐ डोगरी बोल हां तूं डोगरी बिच गल्ल कर हां डोगरी बिच कोई सोआल जां डोगरी बिच कोई गाना सनांऽ हा इक्क दूए गी असें इं'या समझाइयै अग्गें जेह्ड़ा ऐ डोगरी दा प्रचार करना ऐ डोगरी बिल्कुल निं ऐ कि आकबर्ड लगदी ऐ बड़ी अच्छी भाशा ऐ बड़ी मिट्ठी बोल्ली एह्दे च बड़ियां सारियां ऐसियां गल्लां न जेह्ड़ियां कुछ अस इक दूअ गी डोगरी बिच क्हावत गै बोल्ली ओड़ने ते साढ़े जेह्ड़े बच्चे न अग्गूं असेंई क्वश्चन पुट करदे न डोगरी बिल्कुल निं ऐ कि बड़ी अकवर्ड लगदी ऐ बड़ी अच्छी भाशा ऐ बड़ी मिट्ठी बोल्ली ऐ एह्दे च बड़ियां सारियां ऐसियां गल्लां न जेह्ड़ियां कुछ अस इकदूए गी डोगरी बिच क्हावत गै बोल्ली ओड़ने ते साढ़े जेह्ड़े बच्चे नअग्गूं असें ई क्वस्चन पुट करदे न ऐ एह्दे बिच बड़ियां सारियां ऐसियां गल्लां न जेह्ड़ियां अस कोई इक्क दूऐ गी कहावत गै बोलू नै न ते साढ़े जेह्ड़े बच्चे न अग्गें दा सानूं कव्एच्शन पुट करदे न केह् यह क्या होता है उ'नेंगी पता गै निं ऐ की डोगरी भाशा केह् ऐ ते उ'नें ते सानूं क्वेच्शन पुट करना गै करना ऐ ना इस गल्ला उं'दे कन्नै थोह्ड़ी उं'दे कन्नै गल्ल करो बात करो उट्ठो बैठो हिंदी गी टोटली निं आखदी लेकिन फिर बी थोह्ड़ा अवॉयड करो हिंदी बोलने कन्नै बच्चें गी हिंदी दा गै पता चला दा डोगरी बोलगे जेल्लै पंज छे सत